हाँ सर हाँ सर बोलिए जी बैंगन लेना है कद्दू भिंडी कटहल में का है कैसे सर मिलेगा कैसे सर सर मिलेगा

कटहल भी लेना है बैंगन भी लेना है और भिंडी भी लेना है दस दस के जी दस दस के जी लेना है जी हाँ शिमला मिर्ची भी लेना है और ये क्या कच्चा कैसे सब रेट हैं ओ हाँ

ठीक है हम ठीक है पैसा दे दे रहे हैं

सबका जोड़ के बताइए

जी हम भेज देते हैं लेके आप पैक कर दीजिए ठीक है आ और क्या क्या है सब्जी खीरा भी दे दीजिए दस के जी दस के जी चुकन्दर पाँच के जी